پور میں یوں تو بہت سے پیشے ہیں لیکن اکثر لوگ یہاں کارچوبی اور قالین بنانے کے کام کو اپنائے ہوئے ہیں وقت کے ساتھ اس کام میں بھی ترقی ہوئی ہے اور اب کڑھائی کمپیوٹر سے بھی ہونے لگی ہے یہ پیشہ شاہجہاں پور کی معیشت میں بہت اثر ڈالتے ہیں یہاں کے میڈل کلاس لوگوں کا یہی ذریعہ معاش ہے اسی سے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں شاہجہاں پور میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہاں کوئی آئی ٹی کمپنیاں نہیں ہیں اور یہاں اعلیٰ تعلیم کا بھی مسئلہ ہے اس لیے یہاں کے بچے اکثر باہر کے شہروں میں پڑھنے جاتے ہیں اور وہیں اپنے مستقبل سنوارتے ہیں